जय झूलेलाल असांखे मुंहिंजे पुटुु लाइ लैपटॉप वरितोसीं पाण असांखे सही चीज कोन्ह मिली हुई त बारि बारि खराबु पियो थियो महीने जे अंदरि बारि बारि सर्विसिंग में बि ॾिनोसी पर सर्विसिंग में कुझु आयो कोन्ह सवलो बराबरि रिपेयर कोन्ह ॾिनई वरी चई भाई चार्जर तव्हांजो खणी अचो चार्जर ॾिनोसी त चार्जर बि खराबु निकितो चई ऐं ही मतिलबु एतिरो परेशानु थिआसी की लास्ट में मुंहिंजे छोकिरे गुसो आयो त उन लैपटॉप मांगे तोड़े छॾ ई